جی ہاں میں نے جب فسٹ ٹائم کھانا بنانا سیکھا تھا تو تو میں نے سب سے پہلے چاول بنانے سیکھے تھے جو کہ مجھ سے خراب بن گئے تھے مطلب بہت زیادہ وہ گل گئے تھے اور میں نے اُن کو پھر اُن گلے ہوئے چاولوں سے میں نے کھیر بنا دی تھی جو کہ میرے گھر والوں کو پھر بہت پسند آئی اور میرے گھر والوں کو کچھ پتا بھی نہیں چلا اور اُس کے بعد جب میں نے دال بنانی سیکھی تھی تو مجھ سے دال بھی بہت زیادہ گل گئی تھی بہت زیادہ پتلی کھیر کی طرح سے ہو گئی تھی وہ بھی ایک لیکن میں نے جب اُس دال کو میں نے اُس میں تھوڑا پانی ڈال کر اور اُس میں سارے مسالے دوبارہ دوبارہ سے ڈال کر اور تھوڑا گرم مسالہ ڈال دیا تھا جس سے اُس کا ٹیسٹ اچھا ہو جائے اور اُس میں تھوڑی سی اور دال ڈال کر نا اُس کو میں نے ایک سیٹی لگا دی جس سے کہ وہ دال بہت زیادہ اچھی کر کے بن گئی تھی اور میرے گھر والوں کو بہت پسند آئی تھی